مہاراشٹر میں مقامی کاروبار عموماً اپنی مواد کی بڑھی ہوئی معیار اور نئے اشیا کی پیشکش کے ذریعے کام کرتے ہیں وہ اپنے مصنوعات کو اپگریڈ کر کے پیشتر اراکین کے لیے موزوں بناتے ہیں تاکہ مشتریوں کو تازگی اور بہترین معیار کی پیشکش دی جا سکے ان کاروباروں نے نئے اور ممتاز مصنوعات کو تیار کر کے بازار میں مقابلہ کرنے کا ذریعہ ڈھونڈا ہے وہ مضبوط فروختی نظام کی بناوٹ کرتے ہیں تاکہ مصنوعات کو بہترین طریقے سے مشتریوں تک پہنچایا جا سکے اور ان کے انتہائی تجربات فروختی ٹیموں کے ذریعے زیادہ مصنوعات فروخت کر سکیں یہ اقدامات مقامی کاروبار کو بازار میں مواضع کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں